اسمارٹ فون کے وجہ سے ہمارے زندگی کے معاملات کو آسان کر دیا ہے جیسے مثلاً ہمیں کہیں جانا ہے تو اسمارٹ فون سے ہم کہیں بھی جانے کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے ٹکٹس بھی بُک کروا سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں ٹرین میں جانا ہے تو جانے سے ایک دن پہلے کبھی بھی ہم جب چاہے جب فون سے ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں اور سوشل میڈیا انسٹاگرام جیسے ایپس میں کئی سارے خبریں معلوم کر سکتے ہیں اور آج کل اسکولس میں بھی کالجز میں بھی تمام تعلیمی ارادوں میں بھی یہ نوٹس بھیج دیا جا رہا ہے واٹس ایپ پہ جس کی وجہ سے والدین سکون سے گھر بیٹھے وہ میسیجس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا رپلائی دے رہے ہیں